मैथिली भाषा तऽ हमर आइसँ नहि अइ हमर मैथिली भाषा तऽ अनन्तकालसँ अइ हमर दादा परदादा जतेक छलथि हेँ सभ मैथिलीये अपनेने छलथि हेँ जहाँतक कि हमर ई ऋषि मुनिके अनन् अनन्तकालसँ ई भा हमर मैथिली भाषा अइ लेकिन हमसभ एहि चालू भाषामे रखने छलहुँ बोलचालके भाषामे मैथिली रखने छलहुँ विकसित नहि भेल छलए तखन धीरे धीरे तऽ विकसित होमय लागलए जे टीभीपर आयल हे पहिले तऽ सभस रेडिओमे आयल मैथिलीमे समाचार होमय लागल खुरखुर भाइ अबैत छलथि हेँ हमर पहिने तकर बाद टीवीपर आएलए तखन कनी धीरे धीरे आब मोबाइल जहियासँ आयलए तहियासँ हमरा कनिक बेसी विकसित हमसभ भऽ गेलहुँ हेँ जेना ई कार्यक्रम भेलए सखी बहिनपासभ केना कऽ जुड़ल छथि मैथिली भाषामे सभके जेनाकि अपन अपन राज्यमे सेहो मैथिलीके प्रोग्राम आब सभ लऽ रहल अइ जे बीस टा पचास टा मैथिल बैसैत छथि ओतय विद्यापति समारोह करैत छथि हमर विद्यापति जहिआ जहिआसँ जुड़लथि हजार पाँच सए सालसँ ओ आर विकसित कऽ देलखिन भाषाकेँ तऽ लेकिन तैयो जतेक एखन अइ हमरासभके भाषामे पहिने जेना राजस्थान अइ अमेरिकाके अंग्रेजी अइ इंगलिश अइ से ताहिसभके भाषासँ एखनहु हमर भाषा कमजोर अइ लेकिन अइ फेर देशो विदेशमे चलि गेलए हमर भाषा हमर भाषाके अइ भऽ रहल अइ तऽ एखन पछुआएल अइ सभगोटए मिलि कऽ एकरा आगाँ बनाबयके कोशिश करू